णव लाख पन्नास हजार तीन लाख पंचेचाळीस हजार चार लाख सत्तर हजार पांच लाख पन्नास हजार सात लाख णव्वद हजार